हम केना कऽ चित्र कला सीखलहुँ हम ओ बता रहल छी हम चित्र कलाके चित्र कला करऽ ला हमर एकटा क्लास छलऽ अलगसँ हमर पप्पा ओइमे भेजने छलाह ओइमे क्लास करै छलहुँ हँ ओइमे गेल छलहुँ तऽ हमर गुरु बहुत ही अच्छासँ सीखबै छलथि हँ चित्रकला हमरा शुरू शुरूमे तऽ बहुत दिक्कत भेल कियाकि हमरा समझेमे नहि आबै छलै की ई चित्र केना बनते आओर केना हेतै लेकिन धीरे धीरे सर समझाबै छलखिन हँ तऽ हम धीरे धीरे समझै छलौं हँ तहियो कभियो कालके हम नर्वस भऽ जाइ छलहुँ हँ कियाकि हमरा समझमे नहि आबै छलै कैलाकि हम ओइसँ पहिले हम कहीं सीखने नहि छलहुँ हँ क्लासो नहि केने छलहुँ हँ कोनो सरो नहि सीखेने छला ने हमर माँ सीखेने छल आओर केओ ने सीखबै छलै एहन कोनो बात नहि जे केओ सीखेने रहे कनिको तऽ हमरा आबैत रहै तऽ हम गेलहुँ तऽ हमरा शुरू शुरूमे बहुत जादा दिक्कत भेल बहुत दिक्कत भेल फेर हमर दू गो सङ्गी साथी बनल ओहे सङ्गी साथीसँ किछु किछु पूछैत रहै छलहुँ हँ नै जे समझमे आयल नै तऽ हमर जे सर पूछितथि तऽ हम की कहितियनि हमर तऽ मुँह बन्द भऽ जाइत ने ओहीके लेल हम अपन सङ्गी साथीसँ जेहो पूछैत छलहुँ हँ नै हमरा समझमे अबै छलै ओ हम सङ्गी साथीसँ पूछै छलहुँ हँ बहुत एहन चीज छलऽ कहैत छलऽ हँ जे ये कैसे बनेगा जैसे जेना हमरा कहै छलखिन हँ की गुलाब फूल केना बनत तेना हमरा ई समझमे नहि अबैत छलै की गुलाब फूल केना बनतै तैयो हम अपन दोस्त सबसँ पूछैत छलहुँ हँ की केना बनै छै मोर केना बनतै अथी मिथिला चित्रकला केना बनतै हमरा नहि अबै छलै सब बनाबऽ तऽ हमर सर सेहो बतबै छलथि सीखबै छलथि लेकिन हमरा समझमे नहि अबै छलै बहुते हमरा सीखाबके प्रयास करै छलथि हँ ई नहि की नहि सीखाबै छलथि हँ ओ बहुत प्रयास अपना जनते करै छलथि जते हुनका हाथमे छलै ओते ओ प्रयास करै छलथि लेकिन हमरा समझमे नहि अबै छलै कैला की हम शुरू शुरूमे बहुत दिक्कत भेल फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जेना जेना हम क्लास करऽ गेलहुँ रोज सीख जाइत छलहुँ हँ रोज सुबह सुबह हम नओ बजे निकलि जाइत छलौं हँ घरसँ आओर जाके सीखै छलहुँ हँ तेनामे हमरा हम सीखैत गेलहुँ धीरे धीरे जेना जेना हमरा आबैत गेल तेना तेना हमरा अच्छासँ चित्र कलाके चित्र कलाके बारेमे हम जनलहुँ आब हम अपनहो हाथसँ चित्रकला जेना किछु किछु बना लै छी घऽरमे रङ्गोली जेना भऽ गेल बहुत किछु त्योहारमे रङ्गोली आओर बहुत सारा एहन चीज होइ छै जाहिमे रङ्गोली बनायल जाइ छै आओर भी जादा चीज बनायल जाइ छै ने कते त्योहार होइ छै जाहिमे फूल आओर पेड़ पौधा किछुके डिजाइन बनायल जाइ छै या फिर घरेमे दीबालेपर बनाकऽ अच्छासँ फ्रेम करबाके लगा सकै छी ने ओनाहिते